असांजे एरिआ में असांजे सिहत जे सुठे रहण लाइ असांखे पहिरियों त वण पोखणु तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ सफ़ाई बि तमामु ज़रूरी आहे हुन जे लाइ प्रशासन खे सफ़ाईअ जूं गाॾियूं मोकिलिणु खपनि ऐं सुठे नमूने हुननि खे पाणी बि ॾियणु खपे असांजी असांजे एरिआ में पाणी ॾियणु खपे त उहो साफ़ु सफ़ाई सुठी थींदी त हुनसां छा थींदो आहे सिहत सुठी रहंदी आहे पाणी सुठो हूंदो हवा सुठी हूंदी त सिहत बि सुठी हूंदी असांजे एरिआ में इहे तमामु ज़रूरी आहिनि हुजण ऐं पहिरीं ॻाल्हि त जेके माण्हू आहिनि उहे बि माना उनमें मदद ॾियणु खपे उन्हनि खे असांखे हुन ॻाल्हि लाइ अॻियां अचणु खपे इहो तमामु ज़रूरी आहे कि हर ॻाल्हि जी सहूलियत हुजे जीअं त जीअं त चवन्दा आहिनि हवा पाणी हीअ तमामु ज़रूरी सुठो हुॼण खपे हुनखे सुठो करण लाइ असांजे हथ में आहे हूअ सभु त हुनखे असांखे वण पोखणु खपनि सफ़ाई सुठी रखणु खपे जीअं मछर मखियूं न थियनि ऐं किचिरो बि न थिए हुनजे लाइ ध्यानु ॾियणो आहे